हेलो प्रणाम प्रणाम प्रणाम

आइ काल्हि जे हँ ठीके अहाँकेँ तऽ प्रोग्राम हम सुनेलहुँ रऽ पूरा बड बड नीक प्रोग्राम रहै केना कहैत छियै ओहिमे जेकि हमरा बड सुन्दर अहाँ चारू गीत जे गेलियै रऽ हमरा बड नीक लागल ओ गीत बहुत सुन्दर ताहिमे जे पहिल गीत जे रहै कोनो गीत कयने छलियै पहिल गीत विद्यापतिके छलै हँ आहा ई गीत जे रहै ई गीत अहाँकेँ हमरा तते प्रभावित केलक ने तते नीक लागल ई हम अपन विद्यापति गीत की कहूँ अहाँकेँ हम आ ई जे गीत गयने रहियै अहाँ चानन भेल विषम सन रे भूषण भेल भारी हँ तऽ ओ ओ तऽ अहाँकेँ खूब नीक लागल लेकिन भूषण भेल भारी एक बेर फेरसंँ कनिक सुना सकैत छी हल्का

ई गीत तऽ हँ हँ तऽ ई जे गयने रहियै ने अहाँ तऽ हमरा तऽ खूब नीक लागल गीत ओहिठाम तऽ बड़ नीक लागैत छलै हँ लेकिन एकरा आओर सुन्दर अहाँ बनायल जाए सकैत रहै अहाँ कै सकैत रही

नहि नहि नहि नहि नहि नहि गयने तऽ रहियै बहुत सुन्दर अहाँ ओहिमे एक रती आओरो बढ़िआँ एकरा कयल जा सकैया जेनाकि चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी सपनहुँ हरि नहि आयल रे पथ हेरैत मुरारी चानन भेल एकरा अहि एक रती हल्का हल्का तऽ बहुत सुन्दर

आहा आहा नहि खूब नीक अहाँ तऽ बहुत सिद्ध्स्त गायक छी यौ बहुत बढ़िआँ गबैत छी अहिना गाबैत रही अहिना बजाबैत रही आ लोक आ अहिना हमरासंँ गपसप चलैत रहै हँ तऽ आओर सभ हालचाल कुशल ने हँ कुशल प्रणाम प्रणाम फेर भेंट हेतै अपना सभके प्रणाम प्रणाम भऽ गेल ने